जोंनि मानसिफ्रा दा मोदोम गिदिद गिदिद जानाय थानाय मानसिफ्राबो सोदबा मुलि जाया सोरबा बिदिनो खामानि मावनायफोरजों फेसेमनो नागिरो आरो फुंफ्राव सिखादनानै लामा लामा लामा थाबायग्राबो दं खारबायबायग्राबो दं बिदिनो बेबादि थाबायबायनाय खारबायबायनाय जोंनो फुङाव बियाम गेलेनायबादि गावनि मोदोमखौ फेसेमनो नाजायो दा बेफोदजोनो आरो जालायनाय लोंनाय उनावबो बिसोरो मोदोम सेमथों होननानै बायदि बायदि खामानि मावो बिदिसोनो गावनि गाव मोदोमफोरखो फेसेमनो थाखाय अनेक राहा लानानै बिथांमोनहा बिदिनो खालामो आरो